खेल जे छै एहिमे कबड्डी खेल हमहूँसभ खेलैत रहियै जाहिमे की कहैत छै खेललियै तऽ घरके लोकसभ कहै पएर हाथ टूटि जेतहु लेकिन पापा आर कहै जे नहि ई खेलयसँ मजबूत होइत छै शरीर हड्डी मजबूत होइत छै आ की कहैत छै कुश्ती खेल कुश्ती होइत छै गाँवसभमे ओकर बाद जे छै बैट बॉल भी खेलय छै ओहिसँ भी पसेना शरीरसे निकलल तऽ ओ शरीरके फिटनेस सही रहल आ फिटनेस सही रहल तऽ जल्दी बीमार आदमी नहि पड़ल आ की कहैत छै दौड़ धूप कयने से ही शरीरके एकदम एनर्जी रहैत छै शरीरमे आओर कबड्डी भए गेल आ की कहैत छै कुश्ती आर गाँव घरमे होइत छै कुश्ती मेला उला लागैत छै ने तऽ कुश्ती भेल कुश्तीमे जे छै बढ़िआँसँ भेल कुश्ती जे लोक देखलक जे हँ कुश्ती भए रहल छै आ कबड्डी उबड्डी खेललहुँ तऽ घरके लोक कहलक जे एना भए जेतहु ओना भए जेतहु लेकिन बड़ा पसन्द होइत छै आ हमर सभसँ प्रिय खेल छै बैट बॉल जेकि हम खेललहुँ आओर ओहिसँ पसेना शरीरमे की होइत छै ने जतेक अहाँ शरीरकेँ फुर्तीला बनेबै ततेक अहाँ जे छै अथी रहबै स्वच्छ रहबै और मजबूत रहबै अहाँ कभी भी बीमार नहि पड़बै आ आदमी छै सुतल रहल बैठल रहल ओहिसँ आदमी बीमार पड़ैत रहै छै हमरे आरके छियै कभी कुछ न कुछ करैत रहै छियै एनीटाइम नहि भेल तऽ की कहैत छै क्रिकेटे खेलय लए चलि गेलहुँ आ नहि भेल तऽ कुछसँ कुछ करैत रहलहुँ लेकिन की कहैत छै बहुत एहन काम छै जे कबड्डी छै खेललहुँ आ कबड्डिये खेलय लए चलि गेलहुँ बैटे बॉल खेलय लए चलि गेलहुँ कुछ न कुछ खेलैत रहैत छियै अपन आ ओकर बाद जे छै जेना घर आँगनमे ही कुछ काम अगर हमरा आरके खेत उत छै खेतमे भी कुछ काम करि लेलहुँ तऽ ओहिसँ की भेल शरीर जे छै सही रहल ओना नहि तऽ सुस्त रहल शरीर तऽ कोइ मतलब नहि बनैत छै ताहि लए कऽ शरीरके अथी करै खातिर खेलकूद जरूरी छै आ एकरा छै करनाय भी जरूरी